हम अपना पिता वा दादा सऽ महात्मा गाँधी के बारे मे सुनने छियनि महात्मा गाँधी देश के आजाद कराबऽ कऽ लेल एड़ी चोटीके पसीना बहेलखिन पूरा देश मे घुमलखिन एहिठाम के लोकके जागृत केलखिन पहिने अएहिठाम के लोग गुलामी सहै के आदी भऽ गेल छलखिन हुनकर कहनाम छलनि होइ कोइ नृप हमे कहानी अब रानी ई विचार के त्याग करबेलखिन आ लोग के जगेलखिन लोग ओहिठाम जागरूक भऽ गेल आ फलस्वरूप लोग हुनका साथ देलकनि आ हुनका कन्धा सऽ कन्धा मिलाके चललनि एहिठाम के लोग आब देश के आजादी मे हुनका बहुत साथ देलखिन गाँधी जी बाल विवाह पर बहुत जोर बाल विवाहके रोकयके लेल विधवा शादी कराबऽ के लेल गरीबी हटाबऽ के उपाय कयलखिन एकर अलावे छुआछूत मिटाबे के उपाय केलखिन बहुत तरह के योगदान देलखिन जेकरा समाज मे अखनो देखल जा रहल अछि अब लोग छुआछूत साफ हटि गेल एक दोसरा से लोग मिल कऽ रहैया समाज के सब वर्ग के लोग हुनका से प्रभावित हुनका योगदान से प्रभावित भेलय सब भाइचारा के रूप मे एहिठाम लोग रहल अइ आब कोनो प्रकार के दिक्कत नहि अछि